जीअं त असांजे शहर में केतिरा ई गार्डन आहिनि इंद्रा गांधी गार्डन सपना गांधी गार्डन ॿारनि जे सहुलियत आहिनि झूला वग़ैराह आहिनि ऐं वॾनि लाइ बि पिणु आहिनि एक्सरसाइज़ जूं मशीनियूं रखी वई आहिनि ऐं एंटरटेनमेंट जीअं त थिएटर सपना गार्डन ऐं सपना थिएटर अनील थिएटर अशोक थिएटर उते वञी माण्हू पिक्चरू विक्चरू ॾिसी एंटरटेनमेंट कंदा आहिनि ॿिया धार्मिक स्थान बि आहिनि जीअं त शिवा ऐं शिव मंदिर उते बि धार्मिक स्थान ऐं प्रोग्राम वग़ैरह थींदा आहिनि